तकनीकी कारण हमारे मनोरंजन अनेक प्रकार के बदलते हैं पहले के समय में जब हमें गाना सुनना था या फ़िर कोई भी मैच स्कोर जानना था कोई भी न्यूज़ जानना था समाचार जानना था तो हम रेडियो का इस्तेमाल करते थे क्योंकि पहले के ज़माने में रेडियो ही चलता था रेडियो रेडियो हमें हर चीज़ बताता था बस विडिओ नहीं दिखता था जिससे हमें देश विदेश और खेल कूद के बारे में पता चलता था और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है जिससे मोबाइल मोबाइल से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं